जय झूलेलाल असांजे शहर में हिकु हिकु पुनीत खेसवाणी नाले जो छोकिरो आहे जे को असां ॾाढो सुठो कमु करे रहियो आहे उहो सभिनी ॿारनि खे मुफ़्त में पढ़ाए रहियो आहे ऐं हुनजो हॉबी आहे कि ॿारनि खे अॻियां वधाइणो हुओ ख़ुदि हिकु रेल्वे जो करमचारी आहे ऐं हुनखे बि दिलि आहे कि सभु ॿार हिक ऐं रेल्वे जा करमचारी थियनि या कोई बि गवर्मेंट जॉब जा करमचारी थियनि ऐं ॿियो आहे महेश आसवाणी जे को ॾाढो सुठो माण्हू आहे उहो बि सेवा भाव संस्था हलाईंदो आहे सभिनी खे ॾाढी सुठी मदद कंदो आहे ऐं पंहिंजे ॿारनि सां गॾु ख़ुशि रहंदो आहे ऐं टियों आहे नरेश नरेश पारदासाणी जे को हींअर पंहिंजे ॿारनि सां गॾु हिकिड़ो इंस्टीट्यूट खोलियो अथेई जंहिं में नंढनि ॿारनि खे फ्रीअ में पढ़ाईंदो आहे ऐं सभिनी ॿारनि जी शेवा ॾाढी दिलि सां कंदो आहे उहो बि ॾाढो महिनती माण्हू आहे जंहिंजे लाइ बि ॾाढो सुठो नालो आहे गांधीधाम में हुनखे ॾाढो सुठो मञियो वेंदो आहे उहो पंहिंजे ॿारनि सां गॾु ॿियनि जे ॿारनि खे बि सुठी सेवा ॾींदो आहे इनकरे उहो बि ॾाढो सुठो माण्हू आहे